हून फेस्टिवल त्योहार दी गल्ल करचै जि'यां बैसाखी होई बैसाखी होई ही ते बसाखियै ई लोग बसाखियै दा ध्यार लोग दिक्खने ई जंदे उ'त्थें भगूड़े लग्गे दे होंदे बड़ा किश बड़ा मेला लग्गे दा होंदा ते डोगरे इसी बड़ी धूमधाम कन्नै बनांदे ते झिड़ी च बी मेला होंदा कोई चार दिन पैह्लें चार पंज दिन पैह्लें लग्गी जंदा ओह् मेला ते लोग बड़े बड़े दूरा दा दिक्खने गी जंदे ते बड़े बड़े दूरा दूरा दा लोग बी औंदे लोग दिक्खने गी ग्रांऽ च बी बसाखिया दा मेला होंदा बड़े बड्डे मेले होंदे ऐहें ते किश कलाकार बी आए दे होंदे अपनी कलाकारी दस्सने ई लोग उ'नें बी दिक्खने गी जंदे केईं लोकें उ'त्थें दकानां लाई दियां होंदियां कुसै जलेबी दी लाई दी होंदी कुसै पकौड़े दी लाई दी होंदी ते कुसै मटरे दी लाई दी होंदी ते बड़े किस्म दियां चीजां लाई दियां होंदियां भंगूड़े लाए दे होंदे बच्चे बड़े खुश होइयै जंदे ते बरखा बी लग्गी दी होऐ तां बी जंदे लोग दिक्खनें ई ते प्हाड़ें च ते गल्ल करचै ते विलेज एरिये दी तां प्हाड़ें च बी मेले बड़े खतरनाक होंदे बड़े दूर दूर होंदे ते लोग दिक्खने गी जंदे ऐ केह् नजारा ऐ बसाखी दा मेला चलो चलचै बसाखी दिक्खने ई ते में बी गेदा हा बसाखी दिक्खने ई साढ़े सामने पंचैत घर बसाखी होई ही कोई उ'त्थें बी जलेबियां लग्गी दियां हा लोग खा दे हे ते बच्चे हे झूला झूला दे हे ते पंजाबी बी इसी बड़ी धूमधाम कन्नै बनांदे ऐसी गल्ल निं ऐ कि डोगरे गै होर बी लोग इसी बड़ी धूमधाम कन्नै बनांदे झिड़ी दा मेला झिड़ी दे मेले दी गल्ल करचै तां उत्थें बड़ी बड़ी दूरा दा लोग औंदे हे ते पैह्ली बारी में बी गेआ हा उत्थें ते इस बारी गेदा हा उत्थें अ'ऊं झिड़ी दा मेला बड़ा स्हेई मेला होंदा उत्थें ते स्टंटबाज बी आए दे होंदे उत्थें झूले आह्ले बी आए दे होंदे उत्थें ते बड़े सारे लोग अपनी कलाकारी दस्सने गी बी आए दे होंदे उत्थें किश लोग उ'नें गी दिक्खने गी बी जंदे बड़ी धूमधाम कन्नै बनांदे ग्रांऽ ग्रूं च उसलै बाड्ढी बी पक्की दी होंदी उसलै लोग बाड्ढी करियै बी जंदे मेले ई कैर बी मेला होंदा मरहाड़ै बी मेला होंदा पंचायत घर मेला होंदा बड़े बड़े दूर मेला होंदे ते लोग मेला दिक्खने ई जंदे हे ते बच्चे ते बड़े खुश होइयै जंदे हे बच्चे उत्थां गड्डियां खरीद दे हे कुसै गड्डियै ई दुकान लाई दी होंदी ही ते केईं गड्डियां खरीद दे हे बचपन च कदें कदें में बी खरीद दा होंदा हा गड्डियें दा बड़ा ढेर लाए दा होंदा हा जेल्लै बी बसाखी औंदी ही केईं बारी में हिमाचल जंदा हा बसाखियै ते धौली धार जंदा हा ते बसाखिया दा मेला दिक्खने गी लोग बड़े बड़े दूर जंदे हे झिड़ी बी बड़ा बड्डा मेला होंदा चार पंज दिन पैह्लें लग्गी जंदा मेला ते लोग बड़े बड़े दूरा दा औंदे ते सारे लोग इसी बड़ी धूमधाम कन्नै मनांदे न ते डोगरे इसी बड़े बड़ी धूमधाम कन्नै बनांदे बसाखियै ई जेह्ड़ा मेला ऐ बाड्ढी बी पक्की दी होंदी लोग बाड्ढी करियै मेले गी जंदे ते कन्नै बच्चें ई लेइयै जंदे सारे बुड्ढे बाड्ढें गी बी लैंदे उत्थें मेला दिक्खने ई कश होऐ ते बुढ्ढे बी उठी जंदे ते दूर होऐ ते घट्ट जंदे ते बच्चे बड़े खुश होइयै जंदे उ'नें ई पता ऐ कि मेले च असें ई खाने ई बड़ा किश थ्होना ऐ जलेबियां थ्होई जानियां पकौड़े थ्होई जाने गड्डियां थ्होई जानियां झूले लाए दे होंदे लोकें झूले करदे किश